हैलो नमस्ते सर क्या आप ओला से बात कर रहे हैं मैं रवीना पंचाल उज्जैन से बात कर रही हूँ मुझे दस दिन बाद यहाँ से दस से पंद्रह किलोमीटर दूर बड़नगर रोड पे बड़नगर साइड जाना है तो क्या आपकी कार मुझे मिल सकती हे मुझे ज़रूरत पड़ेगी जिस सवारी रहेगी उसके हिसाब से मुझे कार चाहिएगी और आप बता दीजिए कितना पैमेंट लगेगा और किस टाइम पे आप फिर मतलब दे पाएँगे अगर नहीं हो पाती है तो फिर कहाँ से एजस्ट कर पाएँगे और पर पर्सन अगर करते हैं तो किस हिसाब से होगी कार का हर मतलब एक कार करतने में क्या अगर हम ज़्यादा करते हें तो क्या बता बात सकते हो कुछ और रास्ते में हमको आगे बड़नगर से थोड़ी दूर और जाना है तो हमें उसके लिए आगे भी साधन चाहिएगा तो हम उसीसे च कर पाएँ ओर दो दिन बाद हमें फिर एक जगह जाना है उज्जैन दर्शन के लिए तो हमें उसके लिए साधन चाहिएगा तो आप कृपया हमें उस बारे में भी बताइए